دیکھئے میڈیا میں بات رہی اردو کے متعلق سے تو یہ رہے گی کی اردو کا جو یوز ہے وہ پہلے کے کمپیریزن میں کم ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے پہلے ٹی وی پہ جو دور درشن دور درشن آتا تھا اس میں اردو کے پروگرام آتے تھے لیکن اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے اب اگر ہم اخبار کی بات کریں اخبار کی بات کریں پرنٹ پرنٹ میڈیا میں اخبار کی بات کریں تو ایک یا دو ہی اخبار ہیں اردو کے جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں انقلاب اور سہارا ہے یہ یہ دو بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے اخبار بھی ہیں جو جو ریجنل لیول پہ اردو میں پرنٹ کرتے ہیں باقی اردو باقی میڈیا سے تو اردو کم ہوتی جا رہی ہے